میں نے لاسٹ ویک کینن کا تھری تھاؤزینڈ ڈی ماڈل کا کیمرا خریدا ویبسائٹ پر کینن کی ویبسائٹ پر میں نے اس کے ریویوز پڑھے تو کافی اچھے ریویوز لکھے تھے بٹ ریالٹی میں یہ کیمرا بہت خراب کوالٹی کا ہے اس میں سستے پلاسٹک یوز ہو رکھے ہیں اور اس کی بلڈ کوالٹی وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے کیمرے کا جو ڈسپلے ہے اس کے ڈسپلے کی کوالٹی بھی خراب ہے فوٹوز اچھے سے دکھتے نہیں ہیں اور اس کی برائٹنیس بھی کافی کم ہے کیمرے کے اندر جو فوٹوز آتی ہے وہ دھوپ میں کافی اوور ایکسپوزڈ ہو جاتی ہیں اور دن میں فوٹو کی کوالٹیز بڑھیا رہتی ہیں بٹ نائٹ فوٹوگرافی میں کیمرا بہت بیکار پرفامینس دیتا ہے رات کو کیمرا اوور ایکسپوزڈ بھی ہو جاتا ہے اور کیمرے کے پکسلس بھی پھٹنے لگتے ہیں کیمرے کا آٹو فیک فوکس جو ہے وہ بھی بہت دھیما ہے اور انیمت ہے جس سے کئی بار کئی شارٹس مس ہو جاتے ہیں بیٹری لائف کی بھی امید بہت کم ہے کل ملا کر اس قیمت میں دوسرے کمپنیز میں بہتر کیمرا اپلبدھ ہے کینن کے کیمرے کی جو بیٹری کوالٹی ہے وہ بھی خراب ہے چارجنگ سلو اسپیڈ میں ہوتی ہے اور کیمن کینن کے کیمرے کی جو بیٹری اسپیڈ ہے وہ بھی کافی تیزی سے گھٹتی ہے آپ دوسرے کیمرے کی طرف جا سکتے ہیں دوسرے ایپسن کے کمپنی کے بڑھیا کیمرے کی طرف